हां में बड़ा ज्यादा ऐक्सपीरियंस कीते दा क्योंकि जेह्ड़े लोक गरीब लोक होंदे उ'नेंई इन्नी ऐक्सपैनसिव दवाइयां जेह्ड़ियां ऐफर्ड नेईं करी सकदे